पन्द्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस तीन जनवरी गाँधी गाँधीजीके मरण जयंती दो अक्टूबर गाँधी जयन्ती पांँच सितम्बर शिक्षक दिवस एगारह नवम्बर शिक्षा दिवस